में इक स्टूडेंट आं कालेज स्टूडेंट ते में रोज घरै दा कालेज औन्नी आं एनसीसी ज्वाइन कीती दी ऐ ते में सवेरे उट्ठियै औना ते फालिंग करनी फालिंग च बुलांदे एनसीसी आह्ले होर फालिंग दे बाद क्लासां लगदियां क्लासै च जाना ते क्लासां चा मेन सब्जैक्ट म्युजिक ते में जाना मेन मेरा म्युजिक ऐ ते में अग्गें चाह्न्नी आं कि में अपने कैरियर गी अग्गें म्युजिक दे थ्रू ई गै जां ते में म्युजिक ई करां कि म्युजिक बिच ई में में म्युजिक टीचर लग्गां मेरा इ'यै इंटरैस्ट ऐ अग्गें ते म्युजिक तां ई कि में म्युजिक बिच ऐम्म ए करनी ऐ ते म्युजिक ई में अग्गें अपनी फ्यूचर आस्तै में डिसाइड कीते दा ऐ कि में म्युजिक बिच ई ऐम्म ए करनी ऐ ते म्युजिक टीचर बनना ऐ अगर नेईं होई सकेआ ते में एनसीसी ज्वाइन कीती दी ऐ एनसीसी बिच जेह्ड़ी जन्नी आं रोज डेह्ली जन्नी आं ते ते अ'ऊं एनसीसी बिच पार्ट बी लैते दा कैंप बगैरा बी लगदे आ लग्गने हैन ते सर्टिफिकेट बगैरा बी मिलने न उद्धरूं ते में आर्मी बिच बी जाने दा गोल रक्खे दा ऐ कि में आर्मी ज्वाइन करनी होर मिगी बी बड़ा इंटरैस्ट ऐ जैदा इंटरैस्ट म्युजिक बिच होई गेआ म्युजिक में अपनी लाईफ दा कैरियर बनाना ऐ म्युजिक बिच में म्युजिक ई मेरा मेन मोटिव ऐ ते दूआ मोटिव मेरा आर्मी च जाना ताहीं में एनसीसी ज्वाइन कीती ही ते उत्थुआं बाद मिगी इ'नें कैडिट डेह्ली करोआना कालेज बिच क्लासां लोआनियां छे सब्जैक्ट मिलदे मिले दे साह्नूं कालेज बिच रोज जेल्लै छे सब्जैक्ट पढ़ने फ्ही एनसीसी ज्वाइन करनी फ्ही फुल फालिंग ज्वाइन करनी ओह्दे बाद फ्रैंडें कन्नै मिलना ते ओह्दे बाद अपनी लाईफ एंजाय करै ने आं